हमारे गाँव में यहाँ पे ऊ भोले शंकर भगवान का मन्दिर है और ऊ और ब्रह्म बाबा का मन्दिर है जहाँ पे शंकर भगवान का मन्दिर करने रोज जाते हैं लोग रोज पूजा करते हैं और गाँव के सभी लोग वहाँ पे बैठते हैं जैसे कि और औरतें जो हैं लेडिज जो हैं सुबह भोर में जाती हैं पूजा करने अपना पूजा उजा मन्दिर को साफ उफ करती हैं साफ उफ करने के बाद अपना पूजा उजा करके अपना आती हैं और और ऊ और जो जेंट्स लोग हैं वो अपना जब भी मन करे दोपहर में या शाम को ऐसे जाते हैं आ वैसे तो वहाँ पे हर हफ्ते हफ्ते के एक आध दो दिन वहाँ पे कीर्तन उर्तन भी होता है मन्दिर पे शंकर जी का मन्दिर है जो वहाँ पे कीर्तन उर्तन भी होता है रामायण भी होता है अब दो चार दस लोग बैठे भी रहते हैं और वहाँ पे भगवान का नाम और कीर्तन किया जाता है अब हफ्ते में दो तीन दिन का वहाँ बहुत बहुत ही माने जाने भगवान हैं और वहाँ पे सब लोग बैठता भी है दो चार लोग अच्छी अच्छी बातें होती है धार्मिक बातें होती है और वहाँ पे बच्चे भी खेलते अगल बगल मन्दिर के खेलते भी हैं बहुत ही अच्छा मन्दिर है अगल बगल बच्चे खेलते रहते हैं और अब और और एक ब्रह्म बाबा का मन्दिर है उसकी बगल में वहाँ पे वहाँ पे भी जाते हैं लोग और पूजा भी करने जाते हैं और ऊ बहुत सारे लोग जो वहाँ पे जाते हैं पूरे गाँव के लोग जाते हैं हम भी जाते हैं जैसे कि कोई फेस्टिबल हुआ या कोई त्यौहार है या ऐसे शादी का साल गिरह है ऐसे कुछ में हम भी जाते हैं वहाँ पे ब्रह्म बाबा के यहाँ वहाँ पे बैठते हैं थोड़ा वहाँ पे साफ सफाई करते हैं फिर उसके बाद वहाँ पे ब्रह्म बाबा के मन्दिर के बगल में एक कल भी है जहाँ से लोग पानी उनी भी लेते हैं और पूजा करते हैं और वहाँ पे पूरा साफ उफ करके वहाँ पे एक दानपेटी भी लगा लगाया गया है जोकि भगवान के मान को उसमें डाला जाता है और आदमी पूजा पाठ करता है जोकि जो की हर ढंग से आदमी पूजा पाठ करता है भगवान को मानता है हम भी जाते हैं कभी कभी वहाँ पे कोई कोई त्यौहार वोहार पे जाते हैं वैसे तो हमारे घर के सभी लोग जाते हैं पूरे परिवार के लोग जाते हैं वैसे कहा जाता है कि ब्रह्म बाबा जो हैं बहुत ही जागता है और हमारे घर के ही हैं वो जैसे की हमारे पूर्वजों पूर्वज ही बताते हैं कि हम लोगों के घर के ही हैं और बहुत ही बहुत ही जागता हैं और उनके अगल बगल सब चारों तरफ था आ जो भी जाता है अपना सफाई ओफाई करता है और वहाँ पे कोई मन्नत उन्नत अपना माना रहता है ऊ भी पूरा करता है वहाँ पे वहाँ पे कथा उथा भी होता है और ऊ पाठ बहुत भी होता है कीर्तन उर्तन भी होता है वहाँ पे जैसे पंचायत भवन भी है एक और कल उल कल कल भी है और वहाँ पे देवी ब्रह्म बाबा के बगल में देवी जी भी हैं दो दो तीन ठो उनका भी पूजा किया जाता है आज जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे पूजा ऊजा करते हैं तब पूजा ऊजा करके तब फिर फिर एँ वहाँ पे अपना बैठते हैं दस पांच मिनट तक फिर उसके बाद आते हैं उसमें कहा बताया गया है कि वहाँ के ब्रह्म जी हैं जो बहुत ही जागते हैं और बहुत ही बहुत ही हम लोगों के घर के ही हैं और यहाँ पे शंकर जी का मन्दिर है यहाँ पे लोग शाम को बैठते हैं ऊ शाम को ज़्यादातर जेंट्स बैठते हैं और कीर्तन उर्तन पूजा पाठ ऐसा कुछ हुआ रहता है